हेलो मैं मोनिका बात कर रही थी सर जी मुझे क्या है भोपाल में आए हुए कुछ ही समय हुआ है तो मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट के बारे में ज़्यादा पता नहीं है मुझे भोजन मंगवाना था जी जी जी आप किसी का ऐसा नंबर दे सकते हैं क्या जो मुझे अच्छे से भोजन के बारे में या रेस्टोरेंट के बारे में समझा सके जी जी बता दीजिए सर जी जी जी अच्छा आप बात करवा दीजिए सर उनसे ठीक है सर हेलो नमस्कार जी मैं पवन रेखा बात कर रही थी जी मुझे ना किसी रेस्टोरेंट की ऐसा रेटिंग देखना है कि उसपे क्या लोगों ने अपना उपदेश दिया है कि वह किस टाइप से खाना देता है उसकी गुणवत्ता कैसी है वह खाने में कोई किसी प्रकार की कमियाँ तो नहीं रखता है जी तो आप मुझे ऐसे कुछ रेस्टोरेंट के नाम बता सकते हैं क्या जिनसे मैं अपने लिए भोजन मंगवा सकती हूँ अच्छा अच्छा जी आप नाम बता दीजिए मुझे अच्छा बापू की कुटिया और अलफरेसकों रेस्टोरेंट जी ये कहाँ पे है सर अच्छा गुलमोहर में बापू की कुटिया सर बापू की कुटिया मुझे ऐसे एरिया वाइज में मिल जाएगा अच्छा ठीक है सर सर तो मैं कोलार में रहती हूँ तो यहाँ पे बापू की कुटिया उपलब्ध होगी सर अच्छा अच्छा है ठीक है सर आप मुझे एड्रेस बता दीजिएगा सर तो मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे भोजन के लिए या फिर वो मुझे अपने घर में पहुँचा देंगे सर खाना अच्छा पहुँचा देंगे जी जी जी सर मुझे मिक्स वेज की पूरी थाली चाहिए थी सर जी अच्छा अच्छा आप बता सकते हैं रेस्टोरेंट में आपका संपर्क नंबर है वहाँ पे अच्छा ठीक है सर अच्छी बात है सर आप मेरे लिए आर्डर कर सकते हैं तो ठीक है धन्यवाद सर मैं आपको एड्रेस भिजवा देता हूँ सर आप उसे एड्रेस में मेरे लिए भोजन भिजवा दीजिए ओके धन्यवाद